हम अपने खेती से जो पैदा करते हैं और उसको जो है जैसे प्याज है लहसुन है धनिया है मेथी है और पालक है ये सब होते हैं तो हमारे परिवार वाले खाते हैं और हमको इसको देखकर के बड़ी ख़ुशी होती है और जो कुछ बच जाता है उसको बाजार में ले जाते हैं बाजार में ले जाकर के बेच देते हैं और वहाँ पर जो लोग लेते हैं और जो खरीदते हैं और वो दूसरे को भी देते हैं भेजते हैं तो हमको पुण्य होता है हम अपने इस खेती को देखकर के खुशी बहुत होती है ये हमारे द्वारा पैदा किए हुए ये सब सब्जियां ये सब अनाज़ और सब पैदा करके जो बाजार में ले जाकर के देते हैं और हमारे सब खाते हैं तो हमको पुण्य होता है और हमारे घर के भी लोग इसको यूज करते हैं तो और खुशी होते हैं